हम हमरा सबके तऽ कर्णपुर सुपौलमे तऽ उद्योग तऽ किछु छैयै नहि अपन अपन मने कोनो उद्योग नहि छै तऽ अइ ठमा दूधके व्यवसाय मिथिला पेन्टिंग या आओर सब जे होइ छै जेना कि ओ की कहबय हथकन्घा कि की कहबय जे साड़ी सब बनइए चादर सब बनइए तऽ उहो सब भए सकय छै किएक तऽ बहुत गरीब गुरबा लोक सेहो सब छथिन जे अपन घरमे क कनि मनि पाइमे काज कए सकय छथिन अपन गुजारा मज औरत सब कए सकय छै तऽ अइ ठाँ तऽ सुपौलमे कोनो कोनो चीज छैये ने जकरा कि अहाँ व्यवसाय रूपमे लए सकय छी दूधो सबके नहि छै तऽ यदि किछु कयल जाइ अइ सब तरहके व्यवसाय तऽ बढ़िआँ छै एना एनो कतहु नहि छै सब ठाम किछु ने किछु तऽ उद्योग छेबे करय लेकिन हमर सुपौल आओर करनपुरमे कोनो भी तरहके उद्योग नहि यऽ आओर अइ सब लए हमसब बहुत चिन्तित रहय छी आओर किछु कए नहि पाबय छियै अइ दुआरे कि कोनो जोकरक हमसब छेबे ने करिये जे किछु कए पाबय छियै यदि मने सरकार किछु करथिन तऽ हमसब बहुत अपनाके भाग्यशाली बुझबय जे हमरो सब लए किछु सोचलखिन तऽ आओर हमसब हम सब की कही